میں اپنے کردار کو تیار کرنے کے لیے کتابیں اور اپنے اساتذہ کا اس کی مدد لیتا ہوں جس کے ذریعے سے میں اپنے کردار کو اس کردار سازی کرتا ہوں اور اپنے اسلاف اور اپنے والدین کی تربیت کی وجہ سے میں اپنے کردار کو آگے بڑھاتا ہوں یہ ایک قابل اعتماد عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ سماج اور معاشرے میں مقبولیت کا حصہ بنتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیا آپ معاشرے اور انسان کے بارے میں حقیقی حقیر باتیں لکھ لکھتے ہیں اور کیوں انسانوں کا معاشرہ مختلف لوگوں پر مبنی ہوتا ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو حقیر طریقے سے بھی پیش کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے لکھتے ہیں لیکن کردار سازی کا عمل اس کی ثقافت اس کی تہذیب اور اس کی تربیت پر ہوتا ہے جو انسان جتنا زیادہ تہذیب اور ثقافت والا ہوگا اس کے کردار بھی اسی طریقے سے ہوگا اور اچھے کردار کو سماج میں اچھی طرح سے سمجھا جاتا ہے اور اسے عمل کیا جاتا ہے